हैलो हा तव्हांजी चांवर हांजी चांवरनि जी दुकानु आहे त जय झूलेलाल तव्हांजी चांवरनि जी दुकानु आहे हा त मूंखे चांवरनि लाइ पतो करिणो हुओ तव्हांजी दुकान में कहिड़ा कहिड़ा चांवर आहिनि बासमती बि अथव हा त कहिड़ी कहिड़ी कंपनी जा अथव इंडिया गेट अछा अछा हा त चांवर अच्छा चांवर कहिड़ा वैसे सुठा आहिनि जंहिंमें ख़ुशबू बढ़ी बढ़िया हुजे जो ठाहिण में बि ईअं चोड़ो चोड़ो बढ़िया ठहे ओर ॿारनि खे बि वणे हा त ॿारनि खे जीअं बढ़िया वणे जीअं चांवर उहो चांवर साबितु हुजे

इंडिया गेट वारा अछा अछा हा जो चांवर हलिका हुजे उहे खपनि असांखे जो बढ़िया लॻनि

हा हा जीअं चांवरनि नरमु ठहनि उहो अछा अछा मां हा हा लंबा चांवर साबितु सिर्फ़ु ठहे न जो छोरो बि चांवरु ठहे

अछा अछा अछा अछा ठीकु आहे तव्हां मांखे एड्रैस मोकिले शॾो ठीकु आहे जय झूलेलाल न बसि

न बसि चांवर ई टू टूटा वारा जीअं हलिका बि ठाहिण में हुजनि ठीकु आहे त

तव्हां मांखे एड्रैस मोकिले छ्ॾो मां ईंदमि त पो वठी वठंदमि

हा हा ठीकु आहे जय झूले बसि ना बसि इहे ई असां त हेॾे रहंदा आहियूं पश्चिम पुरी में

ठीकु आहे ठीक आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु

ठीकु जय झूलेलाल